में इक बारी इक अपनी घड़ी मंगाई ही घर लांग घरैआह्ले लेखेआ ते ओह् आई पर ओह् ओह्दा ओह् टुट्टी होई आई होई ओह् बड़ी मिकी लग्गेआ शैल होगी भई इन्नियां अच्छी अच्छी फोटो दस्सा ने ओह् ऐप बिच्च इन्नियां इन्नियां अच्छी अच्छियां फोटो दस्सा ने मिकी लग्गेआ शैल होग एह् में बी मंगाई लेई अग्गे जाके जब आई घर बिच्च आई ते मे दिक्खेआ ते एह् ते बिलकुल शैल नेईं ऐ एह् ऐसी टुट्टी फुट्टी भेजी मीशो आह्ले ने ऐ एह् इ'यां समान भेजदे एह्